हैलो मैम नमस्ते मैम हमारे पैर में बहुत दर्द है हमारे पैर में हमारा पैर नीचे से पूरा सूज गया है दो दिन पहले से चल फिर नहीं पा रहे हैं औ और वीकनेस भी बहुत है आप कौन से कौन से दिन रहती हैं डेली रहती हैं दस बजे से शाम तक अपने केबिन पर ही मिलें सर तो हमारा पैर एकदम एकदम बहुत दिक्कत हो रहा है हम उठ नहीं पा रहे हैं और कुछ खान पीन में परहेज नहीं न करना है अच्छा तो दवा का कितना खर्च बैठ जाएगा कितना फीस हाँ सही हो जाएगा ना अरे तो हमको बहुत लोग से मिल रहे हैं दो तीन डॉक्टर को दिखाएँ ठीक ही नहीं हो रहा है फिर हम पैर सूज गए हैं तो हम उठा नहीं पैर को हम ज़मीन पर भी नहीं रख पा रहे हैं और पता नहीं यार सिर्फ़ एक ही पैर दर्द कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है कमर में भी दर्द है ऊपर तक एक ही पैर से ले कर दर्द कमर तक एक साइड में है हाँ देखेंगे अब मतलब बहुत हम तो अब परसों आएँगे या दो दिन बाद अरे तो हम आए नहीं न सकते कोई रहेगा तब न आएँगे ठीक है एक दिन बाद आते हैं